ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارے مذہب ہمارے مذہب میں کوئی گانا نہیں چلتا ہے ہمارے مذہب میں ہمارا اسلام ہے تو اس میں اردو چلتا ہے جیسے کہ اردو میں نعت نظم یہی سب چلتا ہے تو ہم لوگ نعت سنتے ہیں موبائل میں موبائل میں یوٹوب چینل کھول کے سنتے ہیں اور کہیں جلسہ ہوتا ہے تو وہاں جاتے ہیں کہیں جلسہ ہوتا ہے کہیں قرآن خوانی ہوتا ہے تو اس میں تو اردو کتاب پڑھی جاتی ہے اور جلسہ ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ نعت سننے جاتے ہیں اور بہت ہمارے ہم لوگ کو اردو مذہب میں ہم لوگ کو نعت اچھا لگتا ہے پڑھنے میں سننے میں اور گانا ہم لوگ کو پسند نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کا مذہبِ اسلام ہے تو اس میں گانا گانا تھوڑی نا سنیں گے ہم لوگ تو اردو ہی نے اردو مذہب تو اردو ہی نے سنیں گے اور نعت ہی سنتے ہیں نعت پڑھنا سننا ہم لوگ کو بہت زیادہ ہی پسند ہے ہم لوگ کہیں بھی کچھ ہو ہو ہوتا ہے تو ہم لوگ وہاں جا کے نعت سنتے ہیں گاتے ہیں اور سن سن لوگوں سے بھی سناتے ہیں اسی لیے ہمارا مذہب میں نعت ہی ہے ہم ہمارا مذہب اسلام ہے تو اسی لیے ہم لوگ گانا پسند نہیں کرتے ہیں نظم سننا پسند کرتے ہیں نعت سننا پسند کرتے ہیں